جی ہاں آخری دہائیوں میں دنیا بھر میں خواتین کا کردار بہت زیادہ بدل چکا ہے خواتین آزادی کے طریقے سے پڑھائی کرتی ہیں کام کرتی ہے اور مختلف شعبوں میں کام کرنے کے لیے منتقل ہوتی ہیں انہیں رکاوٹیں بھی کبھی کبھار آ سکتی ہے لیکن زیادہ تر جگہوں پر ترقی کے راستوں میں تشکیلات میں بہتری کی جا رہی ہے تا کہ خواتین اپنے مقاصد حاصل کر سکے